हेलो अनुज कहलियै हँ जे छै से गाड़ी भाड़ा करबहऽ तऽ कतेक कतेक लेबहक तोरा जे छै से घरे पर आबिके तू एतै कैश लऽ लीह कैश लऽके फोन पे हम नहि चलबैत छी फोन तोन पे नहि देबऽ कैला कि कैश लऽ लेबहऽ कते लेबहऽ दरभङ्गाके पाँच सए तू जे छै से एते तोरा कैश देबह एते आबि के लऽ लीहऽ घर पर एहिठमन जे छै से तू आबऽ ओहिके बाद जे छै से कते तकमे भऽ जेतै पाँच सए ठीक छै तऽ तू आबऽ एहिठुमासँ चलऽ अबैत छिऔ ओतऽसँ ओहिके बाद जे छै से तोरा जे छै से एहिठमन क्लीयर करबो पैसा देबो भऽ जेतै ने हँ तू आबऽ ने गाड़ी लऽ कऽ आबऽ ओहिके बाद जे छै से चलैत छी ओहिके बाद तू अयबे ओम्हर से रिटर्न आयब तऽ पैसा दऽ देब भऽ जेतै ने ठीक छै कतेक कालमे आबि रहल छऽ एक घण्टामे नहि जल्दी कनि करऽ जल्दी आबऽ कनि जल्दी जायके छै अर्जेंट छै जानलहऽ ठीक छै तऽ आबऽ जल्दी ठीक छै